कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमलोग जैसे बस ट्रेन में कोई सफ़र कर रहे हैं कोई सफ़र कर रहे हैं तो जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या कैसे पढ़ना है या मतलब हर चीज़ें पता तो चलती हैं इन्टरनेट के द्वारा लेकिन कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है यह हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने से जैसे बच्चों में फ़ोन चलाने से बच्चों में जो है आँखें कमजोर हो जाती हैं आँखें कमजोर हो जाती हैं और बहुत सारे मतलब और डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं फ़ोन से मतलब फ़ोन हमारे लिए अच्छा इन्टर हमारे इन्टरनेट हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है तो उसे हमें इन्टरनेट का हमें सही से यूज़ करना चाहिए मतलब टाइम टाइम पर ही यूज़ करना चाहिए जैसे कि जैसे कि क्या होता है एक छोटे छोटे से ही छोटे बच्चे क्या हैं कि अब तो ऑनलाइन जैसे कम्प्यूटर हुआ लैपटॉप हुआ तो बच्चे इन्हीं सारी चीज़ें इन सारी इन्ट्रन इन्टरनेट के द्वारा ही पढ़ाई करते हैं और उसका मतलब सही यूज़ भी करते हैं और गलत मतलब बे बेफ़ालतू में भी लोग फ़ोन चलाया करते हैं हर टाइम तो यह हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है इसलिए इन्टरनेट का यूज़ बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए जैसे कोई ऑनलाइन जैसे कि अब तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं यह भी मतलब हमारे लिए अच्छा है बट वह हमारी शारीरिक स्थिति के लिए भी खराब है बहुत ज़्यादा मतलब इन्टरनेट का यूज़ नहीं करना चाहिए पहले क्या होता था बच्चे जो है खेलते थे इकट्टा होके सब लोग खेलते थे बच्चे सारे मतलब खेलते थे अब क्या है बच्चे सारे घर में ही रहते हैं वह खेलते नहीं हैं वह फ़ोन का ही यूज़ कि मतलब इन्टरनेट का ही यूज़ करते रहते हैं इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब इन्टरनेट का यूज़ नहीं करना चहिए करना चाहिए मतलब टाइम टाइम पर ही करना चाहिए और बच्चों के लिए और ज़्यादातर बच्चों में जो है अब अब बच्चों में प्रॉब्लम आती है ना ज़्यादा क्या है इन्टरनेट का यूज़ करने में बच्चों की ही दिक्कतें बढ़ती हैं जैसे आँखों ओ आँखों से कम दिखाई पड़ना आँखों से आँसू निकलना और और डिप्रेशन में आना यही सारी चीज़ें हैं जोकि दिक्कतें करती हैं इन्टरनेट का यूज़ इत्ती बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए पहले बच्चे खेल बाहर निकलते थे अपना टाइम से खेलते थे और अब क्या हुआ अब क्या है अब बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम पर ही अब ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में ही बिजी रहते हैं फ़ोन में जैसे कि बहुत सारे गेम आ गए हैं हर चीज़ हो गई है हाँ पेन्टिन्ग बनाना और जो है पेन्टिन्ग बनाना गेम खेलना ऑनलाइनें क्लासेस करना इन्टरनेट हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है इसलिए हमें इन्टरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए लेकिन समय समय पर करते रहना चाहिए इन्टरनेट इन्टरनेट का यूज़ और बच्चों को ज़्यादा फ़ोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वह अपने शारीरिक शारीरिक परेशानियों में सारी शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए बच्चों को ज़्यादा जो है वह नहीं देना मतलब इन्टरन्यू इन्टरनेट का यूज़ कम करना चाहिए बच्चों काे फ़ोन देने से अवॉइड करना चाहिए यही सारी चीज़ें हैं जोकि हमारी ई इन्टरनेट इन्टरनेट को मतलब बच्चों को टाइम से बाहर भेजिए खेल आएँ खेलें और स्कूल वग़ैरह में भी गेम अच्छे अच्छे कराए जाते हैं तो बच्चों को इन्टरनेट से ही दूर रखना चाहिए अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इन्टरनेट खोलकर उसका यूज़ कर सकते हैं बट समय समय पर हर टाइम नहीं कि आप फ़ोन ही ले रहे हैं हर टाइम ही आप इन्टरनेट का यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और हानिकारक कभी कभी क्या होता है हो भी जाता है कि क्योंकि बच्चे जैसे हैं डिप्रेशन में आकर हर ची कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो यह सारी चीज़ें इन्टरनेट के ही इन्टरनेट के द्वारा ही होती हैं उनका कोई अदर कारण नहीं है यही कारण है उनका इसीलिए जो है इन्टरनेट का यूज़ कम करना चाहिए कम क्या अब बहुत ही कम करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए फ़ोन से फ़ोन नहीं देना चाहिए छोटे बच्चे क्या है अब तो बहुत जगह मैंने देखा है कि बच्चों को वह फ़ोन में कार्टून लगा दिए और बच्चों को फ़ोन दे दिए बच्चे देख रहे हैं इससे इससे और किसी को दिक्कत नहीं है आपके बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी फ़ोन हम इन्टरनेट हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है तो इन्टरनेट का यूज़ जो है सोच समझकर सही काम के लिए करना चाहिए हर जगह नहीं करना चाहिए अगर किसी कहीं जा रहे हैं कोई बच्चे ट्रेन हुई या बस हुई उसमें जो है बैठे हुए हैं टाइम पास करने के लिए फ़ोन में गेम खेल रहे हैं कुछ भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ करते रहते हैं इन्टरनेट के द्वारा तो वह हमें हमारे मतलब शरीर को नुकसान पहुँचाता है ना जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कान में ईयरबड लगा लेंगे गाना सुनते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज़्यादा तो फिर कई लोगों को जो है कम कम सुनाई देने लगता है दिखाई नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से दिखाई नहीं पड़ता है और यही सारी चीज़ें हैं जोकि इन्टर इन्टरनेट इन्टरनेट के द्वारा मतलब सुविधाएँ भी हैं और नहीं भी क्योंकि वह हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है तो जो चीज़ हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रही है भाई उससे तो दूर ही रहना चाहिए कुछ भी हो उसका यूज़ टाइम टाइम पर ही करना चहिए बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए बच्चों को बच्चों को खासकर बच्चों को दूर रखना चाहिए इन्टरनेट से इन्टरनेट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी खराब चीज़ें भी हैं इसलिए मतलब अच्छी चीज़ों का यूज़ टाइम टाइम पर जैसे पढ़ना है तो आप इन्टरनेट का यूज़ कर सकते हैं कुछ आपको मतलब टाइमली हर चीज़ ठीक लगती है और अदरवाइज़ नहीं इसलिए जो है इसका कम इन्टरनेट का यूज़ कम करना चहिए जिससे कि हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी आँखें खराब हो सकती हैं कानों से सुनाई कम दे दे सकता है लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं वह सारा इन्टरनेट के ही द्वारा हो जाता है इसलिए इन्टरनेट का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए अपने हमारे जीवन में इन्टरनेट हमारे जीवन को तो आसान बनाता है बनाया भी है एक यह भी जो है यही सारी चीज़ें हैं जोकि हमारे जीवन में जीवन को नुकसान पहुँचा सकती हैं यही सारी चीज़ें हैं बस यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्टरनेट का कम यूज़ करना चाहिए